जी हा असां वटि हिक भारत खंड आहे जंहिंमें हुन में नृत्य सिखाइबो आहे ढोलक सिखाइबो आहे चङई घणेई कुछ सिखंदियूं आहिनि मतिलबु आहे हिते सभु सिखी करे जॻह जॻह ते एक्ज़ीबीशन ऐं उहो सभु लॻंदो आहे जेको उन में कई कलाकार ॻाईंदा आहिनि कई ॼ पंहिंजो नृत्य ॾेखाईंदा आहिनि कई पंहिंजो कुझु समा उहो जंहिंखे जंहिंजे अंदर बि जेकी बि कलाऊं आहिनि हिते इहो बि प्रोग्राम ॾाढो वॾे स्तर ते थींदो अथव औरि सभिनि खे हिकु मतिलबु इहो ॻाइण जो नचण जो ढोलक जो जंहिंखे जेको यहा तक की मां कीर्तन में बि वञणु ॾाढो पसंदि कंदी आहियां मूंखे भजन ॾाढा वणंदा आहिनि त मूंखे बि सभु मौको ॾींदा आहिनि ॻाइण जो औरि ॾाढो वॾो प्रोग्राम थींदो आहे ऐं उन खां पोइ सर्टीफिकेट बि पिया ॾियनि ऐं जेतिरो थी थो सघे हिननि खां इहे सभु ॻाल्हियूं सभु अॻ अॻियां वधाइनि था पिया पंहिंजे शहर जूं पंहिंजे ॿिए ॿी जॻह तां बि घणेई माण्हू ईंदा आहिनि हाणे असां त भई सिंधी तव्हां यकीन करो सिंधियुनि में बि उते डोकला बि उते खेॾंदा आहियूं डोकला था खेॾूं पंहिंजे झूलेलाल साईं जी एॾी मौज कंदा आहिनि हर जॻह ते तव्हांखे ॿुधाए कोन पई सघां ॾाढो अस असांजे शहर में त इन सभिनि ॻाल्हियुनि खे भई ॾाढो वधाए रहिया आहिनि ऐं सिंधी खे त पूरो कोशिश था कनि की असां कीअं बि करे मतिलबु बचायूं केतिरो त कई ॼणनि त हिते कसमनि बि खादियूं आहिनि की भई असांजी भाषा जेकि सिंधी आहे उन खे असां सिंधी में ई ॻाल्हाईंदासीं असां हिंदी में कोन ॻाल्हाईंदासी कई ॼणा त एतिरा आहिनि सभु हिंदी में हिकु शब्द बि थोरो ॻाल्हाए वठो त तव्हांखे तुरंत टोके रखंदा की न हीअ ग़लति आहे तव्हां सभु सिंधी आहियो तव्हां सिंधी ॻाल्हायो हिन तरीक़े सां सभु कुझु मतिलबु असांजे शहर में त भई हिन ॻाल्ह जी ॾाढी सुठी व्यवस्था आहे